हमर सभसँ बढ़िआँ विषय हिन्दी आओर हिस्ट्री इएहसभ बढ़िआँ लगै छै आओर मैथिली भाषाके एम्हर तऽ कोनो बाते नहि छै हमसभ मैथिली भाषा ज्यादा उपयोग एम्हरका आदमी नहि करैत छथिन आओर करथिन मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ भाषा छै ई अभी मिथिलामे मिथिलामे तऽ चलैत छलै मगर एम्हर नहि चलैत छै आओर सभसँ बढ़िआँ विषय हिन्दी छै ओ पढ़यमे सेहो बढ़िआँ लगैत छै

एगो भूगोल विषय होइत छै ओहोमे रङ्ग बिरङ्गके स्थल सभके नाम देल रहै छै रङ्ग बिरङ्ग टाइपके क्वेश्चनसभ आयत आओर मैथि मिथि मिथिलाञ्चलमे ईसभ बात होइत छै मैथ मैथलिएमे बाजय पड़ैत छै सभ आदमीके मैथिलीमे बाजयके लेल बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ सिस्टमसभ होइत छै मैथिलीमे बाजयके चाही सभ आदमीकेँ मैथिली भाषाके महत्व देबयके चाही बहुत बढ़िआँ भाषा छै मैथिली मैथिली जतेक बढ़िआँ भाषा अहाँके कोनो दोसर नहि मिल सकैए मैथिली भाषा बहुत मिथिलामे पहले चलैत छलै अभी अब सभ शुरुआत करथिन फेरो मैथिली भाषा बहुत बढ़िआँ भाषा छै